डोगरी लैंग्वेज़ जेह्ड़ी ऐ एह् साढ़ी डोगरें दी भाशा ऐ ते एह् जे ऐंड़ के च बड़ी शैल बोल्ली जंदी ऐ इध्दर दे डोगरे बड़े गै मश्हूर न डोगरी लैंग्वेज़ इक ऐसी लैंग्वेज़ ऐ जेह्दै कन्नै अस अपनें बच्चें गी बड़ावा देई सकने कि डोगरें दी शान ऐ डोगरी डोगरी अज कल निक्के निक्के बच्चें गीबी पढ़ना चाही दी डोगरी पढ़ानै कन्नै अपने कल्चर दा पता लगदा बच्चा डोगरी सिखदा डोगरी बिच्च अजकल सारी जिन्नी बी ऐ अज कल स्कूलैं बी डोगरी बड़ी शैल पढ़ाई जंदी ऐ स्कूल दै बाद अग्गैं बी डोगरी दी बड़ी शैल ऐह्मियत ऐ अस डोगरे लोग होने ते एह् साढ़ी डोगरी भाशा ऐ इसी असैं बोलना चाही दा ते अग्गैं इसी बड़ावा देना चाही दा जियां जियां सोआल आंदे डोगरी बिच्च इयां इंदा बड़ा शैल उदाह्ॅरन देना असैं डोगरी अपनें अपनें बच्चें गी सनाईयै ते डोगरी पढ़ाईयै डोगरी बिच्च बी उआं गै कव्शन आंदे जियां बाकियें बिच्च आंदे ते इंदे कन्नै बी डोगरी दा जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ एह् बड़ा गै अच्चा कल्चर ऐ डोगरें दी शांन ऐ डोगरी जेह्ड़े डोगरे न एह् बड़े गै अच्चे होंदे न जियां साढ़ा रामनगर दा उध्दर दा साढ़े डोगरी गी बड़ावा दित्ता जेह्के उध्दर दे रमालो राम होर उनैं डोगरी गी बड़ा अच्छा प्रचार कीता डोगरीते उनें पदमश्री अवार्ड़ बी लैत्ता उंदै कोला दा इयै सीख मिलदी ऐ कि अस बी डोगरीदी कल्चर अग्गैं बड़ाचै ते अपना सारा जेह्का सिस्टम ऐ ओह् अग्गैं चलाना चाही दा असैं डोगरी बिच्च गरैमर दा बी बड़ा मैह्तव ऐ जियां गरैमर आंदा बड़ी शैल ऐ एह् जम्मू बिच्च उधमपुर बिच्च डोगरी बड़ी शैल बोल्ली जंदी बड़ी गै शैल बोल्ली जंदी इध्दर दे जेह्के लोग न ओह् बड़ी शैल डोगरी बोलदे न ते ओह् जेह्का बी बाह्र दा बी कोई औंदा ते ओह् ओह्दै कन्नै बी अगर उसी डोगरी आंदी होऐ जां उसी नेंई बी आंदी होऐ तां बी डोगरे लोग डोगरी सखाई ओड़दे न डोगरी इकऐसी भाशा ऐ जेह्दे कन्नै साढ़ा मैह्तव ऐ ते एह् बड़े मज़े कन्नै न डोगरी बंदा सिक्खी सकदा ते अस अग्गें डोगरी गी बड़ावा देई सकने न स्कूलें बिच्च बी डोगरी पढ़ांदे जियां जियां सारे लोग अपनोें बच्चें गी डोगरी पढ़ान ते एह् अग्गें अग्गें डोगरी बिच्च पढ़ाई बी बड़ी अग्गैं ऐ पढ़ाई दे कन्नै कन्नै अपना जेह्ड़ा साढ़ा कलचर ऐ एह् बी बड़ा शैल चली सकदा अग्गैं ते जियां रमालो राम होरैं डोगरी कल्चर गी अग्गैं बड़ाया ते उंदे कोलादा सीख मिलदी ऐ इक अस बी डोगरीगी इयां गै अग्गैं बड़ाचै डोगरी दा एह् मेन मेन इयै कि डोगरे जेह्के न एह् मतलव कि बड़े बड़ेचंगे न ते डोगरी लैंग्वेज़ गी बड़ी इक ऐसी लैंग्वेज़ ऐ एह् साढ़ी लैंग्वेज़ ऐ डोगरें दी भासा ऐ डोगरी ते एह्दै बिच्च बड़ा जादा मैह्त्व ऐ डोगरी बिच्च बी अपनै राम कन्नै अपनै डोगरी पढ़नी चाही दी डोगरी पढ़ियै ते अग्गैं बड़ावा होंदा डोगरी बिच्च बड़े कल्चर होंदे जियां कोई डोगरी सांग होईयां जां इयां कोई डोगरी डोगरी बोलना होईया डोगरी बोलनें बिच्च बड़ा अच्छा कल्चर ऐ डोगरें लोकें दा जम्मू बिच्च बी बड़ी अच्ची डोगरी बोली जंदी ऐ उधमपुर बिच्च एह्दे कोला दा थोह्ड़ी अच्छी होर बोली जंदी डोगरी डोगरें दा अपना जेह्ड़ा इक हक्क ऐ डोगरी बोलना डोगरी बोलनी चाही दी ऐ